हँ हँ हँ

मखानक खेतीके लेल अहाँकेँ जे छै सभ मतलब मखानक खेतीके बारेमे अहाँके जानकारी चाही ने मखानक खेतीके लेल सभसँ पहिले तऽ अहाँकेँ जे छै से जमीन चाही ज्यादा ज्यादा जगहो नहि चाही अहाँके एगो समतल जमीन चाही जतय अहाँकेँ गड्ढा हल्का भऽ सकए चारिसँ पाँच फीट आओर अहाँकेँ जे छै से ओहि गड्ढामे जे छै से साफ सफाइ कए कऽ ओहिके बाद ओहिमे जे छै से हल्का जल दियौ पानि दियौ तीनसँ चाइर फीट जल रहबाक हाँ ओहो काज करतै लेकिन ओहिमे स नियम इएह छै शर्त इएह छै जे ओहिमे अहाँके जे छै से कनि गड्ढा रहबाक चाही आओर तीनसँ चारि फीट पानि रहबाक चाही मात्र तीन फीट ओहिमे जे छै से जल साफ रहबाक छै ज्यादा गन्दा नहि आ ओहिमे अहाँके जे छै से बीआ रोपियौ ओकर अहाँके बीआ जे छै से बीआ ओकर भेटै छै बुझि गेलियै ओकर बीआ अहाँ जे छै से रोपि दियौ ओहिमे या नहि तऽ ओहिमे जे छै से ओकर गाछ जे छै गाछ छोटे छोटे जेना अहाँकेँ छोटा गाछ नहि रोपै छियै आमसभके या कोनो एहन टाइपके सेहो भेटै छै तऽ ओहो अहाँके ओहिमे जलमे ओतबी जल रहिते छै ओहिमे जाउ आरामसँ रोपि कऽ जेना धान रोपै छै ओ ओ रो रोपियौ ओकरा के पोखरिमे हँ ओकरा रोपलाके बाद अहाँके जे छै से ओहिमे किछु ओहिमे खादसभ देबय पड़ै छै जे कीड़ा मकौड़ासभ लेल आओर मखानक ओ खाद तऽ हमरेसभ लग भेट जायत अहाँ जे हँ हँ ओ खाद अहाँकेँ भेट जायत रोपलाके बाद जे छै ने खादके लेल अहाँ सम्पर्क करबै तऽ अहाँकेँ खाद भेट जायत आ ओहिमे आरामसँ छिड़काव कए देब जे कीड़ा मकौड़ासभ नहि लगय ओहिमे एहिके बाद ओकर फसल होइ छै तऽ ओ अहाँके बहुत ही बढ़िआँ पैदावार फसल छै ओ आओर एहि चीजके बारेमे एकर आमदनीके स्रोत इएह यए जे एहिमे पाँच दस हजार खर्चा हैत अहाँकेँ पाँच हजार रुपैआ अहाँके अहाँके ई मोटा मोटी अहाँके पचास हजार साठि हजार टाका दए देत हँ हँ एहिमे अहाँके लागत जतेक लगेबै ने ताहिसँ अहाँ कमसँ कम घा काटि कुटि कऽ नहिओ किछु तीस चालीस हजार टाका अहाँकेँ अपन सुरक्षित जेबीमे चलि जायत आओर हँ एहि खेतीके बहुत सारा एहनो खासियत छै जे अहाँ बहुत जल्दी ई कैयो सकै छी आ अहाँ किओ कए सकैए ई खेती सिर्फ एहिमे हल्का फुल्का मेहनति छै ओ मेहनति करबै तऽ एहिमे अहाँ बहुत सारा इनकम कमा सकै छी हाँ एकर किछु परि प्रशिक्षण अहाँकेँ किछु दिन चलत मोटा मोटी तीन महीनाके प्रशिक्षण छै तऽ ओहिमे अहाँकेँ जे छै से जेहन अहाँकेँ सीखैके रहत ने ओहन अहाँ सीख सकै छी ओ अहूँपर डिपेंड करैए अहाँ कतेक जल्दी सीखै छियै आओर कोनो एकर जानकारी लेबाक यए ठीक छै ठीक छै ओ के ओ के